میرے خیال میں تو میری سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ فی الحال میں ابھی ایک مسلم لڑکی ہوں جو کہ اپنے پڑھ رہی ہوں اور اپنے دیش اور دنیا کا نام روشن کرنے میں لگی ہوئی ہوں یہ میرے لئے میری سب سے بڑی طاقت ہے جو کہ یہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں پڑھ کے اپنی فیملی کا اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی جس کی وجہ سے ان کا سر اونچا ہوگا اور یہ بہت ہی بڑے اس کی بات ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ایک لڑکی جو ہے صرف اس کا کام چولہا چوکا سنبھالنا نہیں ہے باقی وہ پڑھ کے اپنا اپنی فیملی کا اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے آگے جا کے یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اپنے بھی فیلڈ میں وہ اچھا پرفارم کرے تاکہ اور لوگوں جو بھی ہیں جو جن کی چھوٹی منٹیلیٹی ہے وہ یہ سوچتے رہیں اور وہ دیکھیں کہ کیسے ایک لڑکی بھی اچھا پرفام کر سکتی ہے اور میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اگر میرے ماکس جو ہے اگر وہ کم آ جائیں تو پھر مجھے وہ بہت ہی اندر سے جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی گلٹی فیل ہوتا ہے یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے جو ہے ماکس کم آنا رزلٹ میں